पंज जनवरी उणिवीह सौ चालीह टी मार्च उणिवीह सौ असी सत मई ॿ हज़ार चौॾहां ॾह अप्रैल ॿ हज़ार चारि पंद्रही जूलाई ॿ हज़ार टीह